हम जे एमेजान सॅं आइरन मंगेलहुॅं ओ आइरन लेलहुॅं हमरा हिसाब सॅं कोनो काम के नहि छै एहि दुआरे जे कहि के देलक पाँच मीटर आओर तार ओहिमे दूए मीटर के छै हमरा इहो कहल गेल रहल जे ताम्बा के तार छियै तऽ से ताम्बा के तार नहि यऽ अलमुनियम के तार यऽ हम जे आइरन करय लागलहुॅं जेना ओहि पर लिखल छै सब चीज के इंडिकेट करै छै जे इ कॉटन पर आइरन हेतै ई पोलिस्टर पर आइरन हेतै ई नयलून पर आइरन हेतै आदि प्रकार सॅं पाँच प्रकार के कपड़ा के नाम देने छै तऽ ओहि पर आइरन हेतै आओर हम जे ओकरा चेंज कराबै छी जे अगर हमरा कॉटन कपड़ा पर आइरन करय के यऽ ओहि पर जँ हम आइरन करै छी तऽ पता चलै यऽ जे कपड़ा सीधा नहि होए यऽ पोलीस्टर पर दै छी तऽ कपड़ा जरि जाइ यऽ लेनिन पर दै छी तऽ ओहिमे सटले रहि जाइ यऽ तऽ एहि लए के हमरा हिसाब सॅं ई आइरन हम हमरा बढ़िऑं नहि लागल जानलियै आओर आइरन सब चीज मे मतलब बेकार ई हमरा कोनो ढंग के नहि बुझैल प्रोडक्ट ई